وعلیکم السلام جی بولیے جی بولیے

جی ہاں کیا ہونا آپ کو

اس سے پہلے آئے تھے ہمارے لائبریری میں یا پہلی بار آ رہے

کارڈ ہے آپ کے پاس ہاں تو ایڈوانس آپ کو سو روپے رکھانا پڑیں گا بکس کیوں ہونا آپ کو اس سے پہلے آپ فسٹ پارٹ پڑھ لیے کا آپ کو سیکنڈ ہونا بولے نا فسٹ پوری ختم ہو گئی ہاں آپ لے کے جائیے سب لے کے جاتے پڑھتے اس پہ آپ زیادہ پینوں سے اس سے کریشز مت ڈالیے جیسا آپ لے کے جا رہے اچھے سے لا کے بھی رکھیے ویسے اور آنا کرنا نہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس رولز بہت اسٹک ہے پڑھ لینا جیسے ہے ویسا لا کے دینا کیوں کہ وہ تو ہم لوگوں کو بھی نقصان ہوتا نا جی تو آپ بہت انٹرسٹ رکھتے ہو بولو پڑھنے میں

اس سے ہٹ کے بھی بکس ہوتے ہیں ہمارے پاس لائبریری بولے تو ہوتے آپ کو جو پسند ہے وہ لے سکتے پڑھ سکتے مگر جی جی نو بجے کھل جاتی پانچ بجے تک بند ہو جاتی ہے لائبریری ہماری آپ کب آئیں گے ایڈوانس سو روپے رکھا دیجیے آپ تین دن کے بعد میں آپ دے دے سکتے مگر آپ ہماری بک کو دھکا نہ لگانا کچھ بھی خراب نہیں کرنا اسے سمجھے آپ

جی بولیے ہنڈریڈ روپیز سو روپے بولی نہ میں آپ کو جی آپ آئیے ایڈوانس دے دے کے آپ بک لے کے جا کے پھر لا کے دے دیجیے شکریہ